हमरा घरके सबसँ नजदीक कॉलेज जे अछि से हम जाहिमे पढ़ने छी एम एल स कॉलेज महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह महाविद्यालय सरिसब पाहीमे अछि जे हमरा घरसँ पाँच किलोमीटर दूर अछि हम सभ जाहि समयमे एहिमे पढ़ैत रही तऽ बहुत कम फैकल्टी मोजूद छलै बहुत सारा टीचर सभ ओहिमे नहि छलखिन मुदा कालान्तरमे एहिमे परिवर्तन भेलै हेँ आओर बहुत सारा विषयके शिक्षक सभ एलखिन हेँ तैँ विद्यार्थीके आब बहुत दूर नहि जाइ पड़ै छै हँ किछु विषय एहनो छै जकर पढ़ाइ हमरा घरके या हमर लोकेलिटीके आगाँ पाछाँ नहि छै किएक तऽ ओहि कॉलेजमे एहि तरहक सुविधे नहि छै जे ओकरा पढ़ायल जा सकैए खास कए कऽ विज्ञान आओर वाणिज्यसँ सम्बन्धित किछु विषय छै जेना एकाउन्ट या फेर रसायन शास्त्र भौतिकी आदि विषय एहन छै जकरा चाहे तऽ ओकर पूर्ण रूपसँ लाइब्रेरी वगैरह से उपलब्ध नहि छै लेबोरेटरी सभ उपलब्ध नहि छै आओर अगर से छै तऽ शिक्षक नहि छथिन ओहि विषयमे यूनिवर्सिटी सभ शिक्षकके बहाली खास कए कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत कम करै छै या ओहिपर नहि ध्यान देलक तैँ ग्रामीण क्षेत्रके विद्यार्थी सभके उच्च शिक्षामे किछु किछु विषयके लअ कऽ आगू बढ़बैके लेल आगू पढ़ैके लेल दूर जिला मुख्यालय आदिमे जाइ पड़ै छन्हि जतय जाकऽ ओ अपन शिक्षाके आगू बढ़बै छथि